ॻुड़ पातो तांहिरी अटे जो सीरो गजरनि जो सीरो मावे जो सीरो चूरमो नुकती सिङर गिहरु मिठा संबोसा मेसू ॾोठियूं तोशा बर्फ़ी पेड़ो जलेबी ॼमूं इमरती रसगुल्लो रसमलाई चमचम पतीशो सोनवड़ो मुङनि जो सीरो